ہمارے گوتم بدھ نگر میں تمام طرح کے نسلی لوگ رہتے ہے اور وہ نسلی لوگ سب اپنی اپنی زبانیں بولتے ہے ہندو ہندی بولتا ہے پنجابی پنجابی بولتا ہے مسلم اردو بولتا ہے طرح طرح کی بھاشائیں بولی جاتی ہے اور یہاں پہ کچھ لوگ قدیم زمانے سے رہتے ہے یہاں پہ ان کے دادا پردادا رہتے تھے تو وہ آج بھی رہتے ہے اور ہمارے گوتم بدھ نگر جو ہے یہ تمام برادریوں کو تمام کمیونٹیوں کو سمائے ہوئے ہے جیسےکہ پنجابی ہندو مسلم سکھ عیسائی تمام برادریوں کو تمام کمیونٹیوں کو سمیٹے ہوئے ہے ہر ایک کمیونٹی والا مسلم اپنی بات کرتا ہے ہندو اپنی بات کرتا ہے کسی کو کسی سے کوئی دقت نہیں ہے سب اپنی اپنی عبادت کرتے ہے اور اگر کچھ انتشار ہو جاتا ہے تو اس کو مل جل کر جو ہے اس کا سولوشن اس کا حل تلاش کرتے ہے اور اس کو ختم کر دیتے ہیں اور سب مل جل کر رہتے ہے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہے